सूरत ज़िले में जामु इस्कूलूं जामु कॉलेजूं ऐं युनिवर्सिटियूं आहिनि इस्कूलूं आहिनि जीअं की संस्कार भारती आई एन टेकरा वाला महिला इस्कूल्स विश्व भारती इस्कूल्स डी आर राणा जामु इस्कूलूं आहिनि एल पी सवाणी एस डी जैन ऐं असांजे सूरत ज़िले में जामु युनिवर्सिटियूं आहिनि जीअं की गुजरात युनिवर्सिटी जेका अहमदाबाद में आई आहे द महाराजा सरोजनी युनिवर्सिटी ऑफ बड़ौडा जेका बड़ौडा में आई आहे डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर युनिवर्सिटी जेका अहमदाबाद में आई आहे कर्नावट युनिवर्सिटी जेका गांधी नगर में आई आहे पारुल युनिवर्सिटी जेका वडोदरा में आई आहे मारवाड़ी युनिवर्सिटी जेका राजकोट में आई आहे इंडस युनिवर्सिटी जेका अहमदाबाद में आई आहे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी जेका गांधी नगर में आई आहे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ रूलर रूरल मैनेजमेंट जेका आनंद में आई आहे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जेका अहमदाबाद में आई आहे सरदार वल्लब भाई नेशनल इंटी इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी जेका सूरत में आई आहे सैंट जेवियर कॉलेज जेका अहमदाबाद में आई आहे पंडित दीन दयाल युनिवर्सिटी जेका गांधी नगर में आई आहे गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी जेका गांधी नगर में आई आहे इंस्टिट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड मैनेजमेंट औ ऑरो युनिवर्सिटी जेका सूरत में आई आहे निरमा युनिवर्सिटी जेका अहमदाबाद में आई आहे उका तरसादिया युनिवर्सिटी जेका बारडोली में आई आहे गणपत युनिवर्सिटी जेका मेहसाणा में आहे जी एल एस युनिवर्सिटी जेका अहमदाबाद में आई आहे ऐं आनंद एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी जेका आनंद में आई आहे ईअं असांजे सूरत ज़िले में जामु ई युनिवर्सिटियूं आहिनि असांजे इस्कूलनि में असांजे सूरत ज़िले में इलाही इस्कूलूं आहिनि जेका जंहिंमें शाहूकार था पढ़नि ऐं जेका फी नथा भरे सघनि उन्हनि जे लाइ हिकु फॉर्म कढियो आहे उहो फॉर्म भरे करे ॿारनि खे स्कोलरशिप बि ॾींदा आहिनि हो स्कोलरशिप सां ॿार फ्री में पढ़ी सघंदा आहिनि अगरि की ॿार खे ॿाहिरि वञिणो हुजे त हुननि जा बि फॉर्म कढिया अथऊं जीअं हो फॉर्म भरे करे ॿाहिरि वञी करे बि पढ़ी था सघनि ईअं जामु फैसिलिटीज गवरमेंट करे थी गवरमेंट पंहिंजे हिसाब सां सभु फैसिलिटी ॾिए थी इस्कूल ऐं युनिवर्सिटी में जिनके प्रोजेक्ट लॻाइणा मैदान में सभु ठाराहिणो सी सी टी वी जी फैसिलिटी पन अञा ईअं सभु फैसिलिटी गांव ताईं पहुचियूं कान्हनि गांव वारनि खे ईअं गांव वारनि खे ईअं फैसिलिटी मिली कान थी सघे उहा अञा ताईं बि हेतिरा पढ़ी कान था सघनि वधीक फी जे कारणु गांव वारा पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइनि कान था इन करे गवरर्मेंट खे अञा बि उन ताईं पहुची नथी सघे